मेरे विचार से पहले रोड अच्छी होनी चाहिए बस अच्छी होनी चाहिए और सुरक्षित होनी चाहिए ताकि कोई भी यात्रा करे तो उसके दौरान ओल्ड गाड़ी ना रहे की कहीं ब्रेक फेल हो गया और ताकि उसने कोई समस्या न आए जितनी नई से नई गाड़ी हो सके यूज हो ट्रेन का सफ़र के लिए ट्रेन साफ़ सफ़ाई हो ट्रेन में टिकेट विकेट सब क्लियर रहनी चाहिए मतलब और टिकट का पैसा थोड़ा कम हो बस में जितना कम से कम हो सीट वाइस बैठाएँ है सीट ना भरे और ड्राइवर को अच्छे से गाड़ी चलाना चाहिए देख कर क्योंकि वह अकेले गाड़ी चलाएगा कम से कम उसके पीछे तीस चालीस लोग तो रहेंगे हाँ तो ड्राइवर भी अच्छा रहना चाहिए ताकि गाड़ी में सब लोग सेफ रहे धक्का मुक्की न हो और रोडें जो हैं अच्छी तरह से मरम्मत कराते रहे सरकार से यही अपील है कि जो रोड अभी खराब हो गया है उसको सही करा दें तो अच्छा रहेगा आने जाने के लिए